مجھے فوٹو گرافی کا بہت شوق ہے میں بہت زیادہ فوٹو گرافی کرتی ہوں اور میں روز ہی فوٹو گرافی کرتی ہوں جیسے کہ میں روز صُبح اگر میں اپنے کالج گئی یا یونیورسٹی کیمپس میں آئی تو مجھے جو جو اچھی چیزیں دکھی میں اُن کی فوٹو گرافی کرتی ہوں فوٹوز کھینچتی ہوں اور میں اپنے انسٹا گریم اور فیس بک جو بھی میں نے سوشل ہینڈلز ہیں اُس پہ اپلوڈ کرتی ہوں اور لوگوں کو کلافی پسند آتے ہیں لیکن میں کچھ لوگوں کو فالو کرتی ہوں اپنے انسٹا گرام اور فیس بک پہ کچھ بہت فیمس فوٹو گرافرس مشہور فوٹو گرافرس ہیں جیسے کہ جون دانش صدیقی یہ سارے جو ہیں یہ بہت ہی قابل فوٹو گرافرز ہیں جو بہت ہی اچھی فوٹو گرافی کرتے ہیں میں اِن کو فالو کرتی ہوں اور اِن کو دیکھ دیکھ کے میں اپنے اسکلز جو ہیں جو اپنے فوٹو گرافی کے طریقے ہیں اُس کو اچھا کرتی ہوں تا کہ مجھے بھی کچھ اپنی زندگی میں کر پاؤں فوٹو گرافی میری ہابی ہے اِس لیے میں بہت مجھے بہت پسند ہے کرنا اور میں اِس وجہ سے اِن لوگوں کو فالو کرتی ہوں تا کہ میری بھی فوٹو گرافیز اسکلس بہت اچھی ہو جائیں